ये कबड्डी खेलते हैं और कबड्डी खेलते हुए उठ मरोड़ी होता है और उठ मरोड़ी तन जैसे उठ मोली होता है जैसे देह का स्वस्थ ही रहता है और ज्यादा परेशानी भी होता है जैसे पकड़न पकड़ी खेलते हुए ज्यादा दौड़ते हैं और ज्यादा थकान भी महसूस होने लगता है और बहुत सी परेशान भी वो परेशानी आती है और इसीलिए पकड़न पकडाई खेलने में बड़ा ही मजा भी आता है और मज़ा नहीं भी आता है और जैसे कि पर खेलते हुए गिर गए गोडे में चोट लगा जैसे गोडा टूट गया रहता इसलिए बहुत सी कठिनाई भी होती है और बहुत सी अच्छा भी लगता है जैसे कि ये पकड़न पकड़ी खेलते हुए बहुत सी कठिनाई को सामना भी करना पड़ता है या मजा भी आता है इसीलिए हम पकड़ा पकड़ी खेलते हैं जैसे बहुत सी खेल हैं जैसे कि फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल में भी बहुत सी रनिंग होती है और बहुत सी रनिंग होने के बाद हम बहुत सी अच्छा से खेल भी पाते हैं और बहुत सी खेल में तो रनिंग नहीं हो पाती है जैसे बहुत सी खेल हैं जैसे हम फुटबॉल खेलते थे उसमें बहुत सी रनिंग होने के कारण फुटबाल का थकान बहुत सी महसूस होने लगती है बहुत सी दर्द होने होने लगती है इसीलिए हम अच्छा से खेल नहीं पाते हैं और पकड़न पकड़ी जैसे लुका चोरी तो लुका चोरी में तो खेलने में बहुत सी मजा भी आती है और लुका चोरी खेलने में बहुत सी मजा भी आती है इसीलिए हम लुका चोरी अच्छा से खेल पाते हैं जैसे कि किसी ने चोर बना और मने लुकाने गया तो लुकाया आया वो उसी को बोले हम धपा धपा बोलने लगते हैं इसी में तो बहुत सी मजा आती है और बहुत सी मजा आती है जैसे कि फुटबॉल खेलने में बहुत सी थकानी भी होती है और गोड़ पैर में दर्द भी करने लगता है इसीलिए हम भी फुटबाल इतना पसंद करते हैं मन नुका चोरी बहुत सी पसंद करते हैं इसीलिए नुका चोरी ही खेलते हैं